हाँ हेलो हाँ हाँ हाँ बोलिए मेडिकन मेरे को एक प्रोब्लम है इसी लिए मैंने कॉल किया था मेरे को शुगर रिलेटेड आपको कुछ दवाइयाँ चाहिए थी हाँ तो मैंने शुगर के रिलेटेड से दवाइयाँ चाहिए थी उसका कुछ प्राइज़ वग़ैरह बताइए थोड़ा दो तीन दवाई का नाम बताइए वो है तो आपके पास

जी ये जो आता है वही ना आपके पास देखिए साढ़े तीन सौ का मिलता था वो वाला आपके पास नहीं है जो दस टैबलेट आता था इससे पहले जो काम करता था दवा के रिलेटेड अच्छा अभी यही है नहीं मैं ये नहीं लेना तो है मेरे को लेऊँगा तो यही वाली और में यही सोंच रहा था कि मेरे को कम पैसे में अच्छा था मेरे लिए बेनिफ़िट भी पाए फिर मैं सोचा उसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है तो यही सोचा कि ये मिल जाता तो अच्छा था आपके इस्टोर पर ऐसे दवा समान तो है बहुत वो हमें पता है वो हाँ वो दवा में क्या है आपके कि दवा जो पुराना वाला था ना मैं सदियों से वही मतलब बहुत दिन से इसको मतलब ले रहा हूँ यूज़ में कर रहा हूँ इसी लिए यही सोचा कि वो मिल जाता ना बहुत बेहतरीन दवा है आ उस में क्या होता हैना अपन तो सब दिन से लेते आया हूँ तो मेरे लिए फ़ायदा है क्योंकि मैं सोचा उसको तो मिल जाता तो वो ही ले लेते हमें भी नहीं लगा था क्योंकि जो नया वाला है आपके पास साढ़े चार सौ वाला उसी को देखेंगे खा कर एक महीना तब तक अभी मार्केट में मेरे को चाहिए ही चाहिए वो नहीं आएगा तो मैं करूँगा क्या मेरे को लेना पड़ेगा

हाँ हाँ वही बोल रहा था पहले तो विश्वास ना बिल्कुल एक्चुली है कैसे मार्केट में नई नई कंपनियाँ आती है ना तो दवा उवा आ नहीं रही है पता है मेरे को उस में प्रोब्लम रहता है पर आप कोशिश करिएगा उसको ढूँढते हुए दवा ये ला दीजिएगा ना मेरे को तो मेरे लिए बेस्ट रहेगा फ़ायदा रहेगा ठीक है ना हाँ पता है ना दरभंगा में रहता हूँ आपको में हाँ उसके बाद मैं पूरा सेंड करूँगा दरभंगा में मिसरपुला गली नंबर नौ में हाँ पता हो गया दो ठंकार चौक के पास अं हऊँ हाँ ये भी सही बात वो रिलेटेड है दवा का शोप है वहाँ पर मैं जा कर लेगी मेरी रिक्वेस्ट है तुम यहाँ आने से अच्छा है मैं यहीं नज़दीक में ले लूँगा तो मेरे लिए फ़ायदा है हाँ ये पता करो मेरे को अप भिजवा दीजिए तो मेरे लिए फ़ायदा है ठीक है भाई थैंक यू